हेलो आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं क्या मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ मैंने जो पिछला ऑर्डर किया था खाने का स्विग्गी से मुझे उसका पैसा वापस चाहिए या तो आप मुझे मेरे खाते में वापस कर दीजिए नहीं तो मैं वहाँ आप के पास आ कर वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ